हम सुबह सब पाँच बजे उठते हैं दौड़ने जाते हैं एक घंटे रोज दौड़ दौड़ते हैं सुबह सुबह हवा भी बढ़िया लगती है सुबह सुबह हवा भी बढ़िया लगती है हम उससे मानसिक संतुष्टि जो होती है वो भी बहुत सही रहती है हमने दौड़ता हूँ ये सब एक टाइम दौड़ने से क्यों शरीर भी स्वस्थ रहता है दौड़ने के लिए आगे तक दौड़ना चाहिए सुबह जो उठता है उसे दौड़ना ही चाहिए सुबह टाइम पाँच बजे उठकर दौड़े आराम से